जेह्ड़े साढ़े पैहले लोक न बजुर्ग बेचारे ते ओह् ओह् धर्मी लोग ही पैहले लोग जेह्ड़े धर्मी ओह् केह् करदे देबते गी मन्नदे सब कुछ मन्नदे पैह्लें लोके विधि धान कन्नै सारा कुछ करदे ऐ जेह्ड़े अज्जकल आहले हून अस लोक ऐ ते अस बच्चे जेह्ड़े साढ़े सांइस गी मन्नदे ते साइंस करने बच्चे अपनी मर्जी दा करदे कोई नित नियम निं भाखा नेईं किश भाखा अपनी मर्जी दे चलदे अपनी मर्जी दे करदे जो बी कुछ जे उ'नें बच्चे गी आक्खो मंदरे च जाओ इत्थें जाओ देवते दे मन्नो जां कुछ मन्नो ओह् लोग मन्नदे बच्चे मन्नदे नेईं अज्जकल ते पैह्लें जेह्ड़े बजुर्ग हे उ'नें मरी जाना ओह् करी करी पैह्लें अंदरे गी जान देना बाहरै गी नेईं जान देना बगैर न्हाते दे सब कुछ करना आखदे धर्म ऐ साढ़ा हिंदूए दा हिंदु लोग धर्म पूजा पाठ नित्त निजम मता करना जो कुछ होऐ पूजा पाठ बिच्च उ'यै खबरै जिन्ना चिर पूजा पाठ नेईं कीता इन्नी चिर कोई ओह् नेईं करना अज्जकल आहले बच्चे ऐ उ'नेंगी कोई भाखा नेईं पूजा पाठ नित नियम कोई भाखा नेईं केह् करना केह् नेईं करना जिनें बच्चे गी कोई समझा कि बच्चे इयां नेईं करदे सबेरे शैल उठो न्हाओ मदंर जाओ अपने शैल पूजा पाठ करो जो कुछ मर्जी करो नेईं आखदे तुस पैह्लें कुत्थुं आई गे तुस केह्ड़े बजुर्ग आई गे साढ़े पैह्लें आहले च बड़ा फर्क ही जेह्ड़े अज्जकल आहले च न अज्जकल कोई नित्त नियम नेईं रेह्दा पैह्लें बजुर्गे च बड़ा ओह् ही पैहले जेह्ड़ी हून अग्गे पीढ़ियां आनियां उं'दे च बी बड़ा फर्क ऐ जेह्ड़ियां हून जेह्ड़ियां अज्जकल आहलियां न इं'दे च कोई ओह् नेईं ऐ कोई अंत नेईं ऐ ऐ इ'नें भाक्खा कोई किश नेईं भाक्खा इ'नेंगी बच्चे गी कि'यां करना नेईं करना जे कोई अज्जकल बच्चे पढ़ा दे साइंस पढ़ा दे साइंस बिच्च बड़ी तरक्की कीती दी ऐ बच्चे बड़ा कुछ कीता मतलब बच्चे गी एह् नेईं भाखा हिंदु लोके दा केह् धर्म केह् धर्म नेईं होंदा शैल अपने विधि ध्यान कन्नै रौहना बच्चे सब कुछ करना शैल करो मंदरे च जाओ पूजा पाठ करो नित्त नमा करो शैल ओह् करो सब कुछ मगर जेह्ड़े अज्जकल आहले बच्चे नेईं ओह् अपने गै अपना मस्त जो मन कीता कीता जो कीता नेईं कीता शैल पैह्ले पैह्ले बजुर्ग च पैह्ले च बड़े अस बी अज्जकल इन्ना गै अस बी इक दूए गी देखो देखी कन्नै गै चलदे इयां हून नेईं बच्चे करन दिंदे जे कोई बच्चा पैह्लें उठी जाए कोई न्हाई इयै शैल न्हाई न्हाई कोई पूजा पाठ करन बच्चे अज्जकल आखदे पैह्लें ओह् कुत्थुं पैहली बुड्ढी आई गेई ऐ पैह्लें बजुर्ग कु'त्थुआं आई गे तुस पैह्लें लोक करदे हे एह् नित नम अज्जकल दे बच्चे नेईं आपें करदे ते नेईं कुसैगी करन दिंदे अस अस फिरी आक्खने चलो जिन्ने चिर चला दियां फिरा दियां करा दे करो नित्त नम करो बाद च केह् पता जो जेह्ड़ा हून अपने हत्थें करियै जाचै उयै खरा जेह्ड़े अज्जकल आहले न बच्चे ओह नेईं कुछ करदे नेईं करन दिंदे कुसै गी बजुर्गे गी अपने शैल विधि विधान कन्नै अपने पाठ पूजा करो मदंर तीर्थं न ते सारे जेह्ड़े होई जाए अज्जकल होऐ ठीक अज्जकल बच्चे उ'नें गी भाशा नेईं आई गे उयै टेलीविजन लाई लेऔ टेलीविजन लाई लैओ फोन लेई लैओ फोन चलाओ टेलीविजन दिक्खो इ'यो किश ग्राईं लोकें गी केह् पता बच्चे केह् होंदा केह् नेईं होंदा बाहर जाना ते सारा कुछ पता चलदा कि'यां रौहना कि'यां नेईं कि'यां होंदे पैह्लें लोकें च ते हून लोकें च बड़ा फर्क पैह्लें लोक शैल अपना मस्त रौंह्दे शैल खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक ही अज्जकल आहले बच्चे गिज्झे दे चाह्इयें कन्नै चाह् पियो ते ओह् करो सब कोई खान पीन पैह्लें लोकें खाने गी ते शैल लोक होंदे हे अज्जकल ग्राईं लोकें गी फिरी थोह्ड़ा मता पता ते जेह्ड़े शैहरै दे लोक ऐ उ'नेंगी ओह् बी नेईं पता केह् करना ते केह् नेईं करना उं'दा जेह्ड़े साढ़े बच्चे ऐ उ'नेंगी ते कैहा दा पता बी ऐ निं ऐ अस केह् खान पीन केह् नेईं करचै नेईं उ'नेंगी कक्ख नेईं भाखा ग्राईं ग्राईं गै रेह् शैल बच्चा होंदा उऐ बच्चा होंदा जेह्ड़ा शैल अपने मां प्यो दे आक्खै लग्गै अपने मां प्यो दी सेवा करन उ'ऐ बच्चे पैह्लें लोक फिर अपने मां प्यो दे आक्खा लगदे हे शैल पूजा करदे अज्जकल दे बच्चे गी अवाज दिंदे रौहना अज्जकल दे बच्चे आक्खे नेईं लगदे इद्धर इक कन्न च अवाज सुंनदे ते दूई कड्ढी ओड़नी नेईं कोई उ'नेंगी भाक्खे सारे साढ़ा मां गै साढ़ा बब्ब बला दा कोई भैन भ्राऽ कोई उं'दे कन्नै नेईं हमदर्दी नेईं कोई कुसै कन्नै हमदर्दी अज्जकल इयै सिर्फ फोन होई गेआ ते फोनै बिच्च गै बच्चे गी हमदर्दी उं'दे बिच्च गै रुट्टी पानी सब कुछ मिली जंदा नेईं उ'नेंगी भुक्ख लगदी नेईं उ'नेंगी त्रेह् लगदी नेईं उ'नेंगी कोई किश पैह्लें बी लोग बजुर्ग होंदे हे बचारे सबेरे सबेरे उट्ठियै सबेला सबेरे उट्ठना बाहर जाना खेतरे बिच्च गै रौहना पूरी पूरी ध्याड़ी खेतरे बिच्च गै रौहना नेईं कोई रुट्टी नेईं कोई पानी नेईं कोई किश ऐंं ओह् बी लोक होंदे हे अज्जकल मते खाने गी शैल सुविधा लब्भा दियां ते अज्जकल ज्यादा लोक ओह् करी जा'रदे पैह्लें च के हूनै च बड़ा फर्क ऐ पैह्लें बजुर्ग बी इन्नी इन्नी ओह् ना कम्म करी करी खाने गी नेईं लब्भना उ'ऐ लस्सियां ते उ'ऐ दुद्ध ते उ'ऐ देहीं उं'दे कन्नै गै रुटियां खानियां ते जेह्ड़े अज्जकल दे बच्चे ओह् दुद्ध देहीं दिखदे नेईं अज्जकल उ'नेंगी सिर्फ चाह् ते बस चाह् चली थ्होई गेई ते उऐ ओह्दे कन्नै गै कम्म काज कड्ढी ओड़दे पैह्ले लोके च ते हूनै दे लोकें च इन्नी सुविधा इन्ना फर्क ऐ पैह्ले बचारे सारे बजुर्ग कुसै ना कुसै गी अवाज देनी उं'दे आक्खे लगी जाना सारा एह् करना कुड़े एह् करना जेह्ड़े अज्जकल न ओह् अपने मां प्यो दे नेईं आक्खे लगदे ते कुहा दा केह् कम्म करना अज्जकल बच्चे गी नेईं कोई कुछ डांटी सकदा नेईं कोई आक्खी सकदा नेईं कोई किश अज्जकल बच्चे क्रोध बड़ा ऐ उ'यै चाहइयां पीनियां ते उं'दे कन्नै गै बच्चे गी क्रोध बड़ा ऐ पैह्ले फिर बी कुसै ने अवाज देनी ते बड़ा शैल बोलना हां जी हां जी ते अज्जकल दे जेह्ड़े बच्चे उ'नें सुनना नेईं पैह्ले उ'नें रौहना गै फोनै फाने च ते टी वी च गै दिखदे रौहना ते जे कोई अवाज देऐ ते कोई मारे अवाज तिन चार अवाज मारे ते इक बारी बोलना हां जी ते दुई बारी बोलना नेईं उ'नें